जी नमस्ते हाँ बोलिए तो आप दवा खाइए आप मैं दवा दे रही हूँ दवा खाइए आराम होगा तो ठीक अल्ट्रासाउंड करवाइए अल्ट्रासाउंड करवायेंगी हो सकता है की आपके लीवर में इन्फेक्शन हो हो गई हो तो उसका प्रीकोशन पर इलाज होगा और अपने खान पान का विशेष ध्यान दीजिए जादे गरिष्ठ भोजन मत करिएगा हाँ हरी सब्जियाँ खाइएगा और दाल दूध खाइएगा और पानी अधिक से ओ आर एस को दिन में कम से कम तीन चार बार ओ आर एस का घोल बनाकर पीजिए जाइएगा ओ आर एस का घोल है घोल की थोड़ा की दवा दे रहे हैं

दवा खा के हाँ हाँ नहीं नहीं हम आपको जल्दी ठीक होना है नहीं उसके बाद उलटी की दवा खाने के दस मिनट बाद ही कुछ खाइएगा हाँ तो सही रहेगा और धूप में मत जाइएगा धूप से बचिए ऐसे में धूप बहुत तेज लग रही है लू से बचिए

हाँ हम दवा अच्छी दे रहे हैं परेशान मत होइए आप अल्ट्रासाउंड करवाइएगा दो दिन के बाद पता चलेगा की क्या है

हाँ हाँ दो दिन के लिए आपको दवा दे रही हूँ हा खान पान का विशेष ध्यान दीजिएगा गैस बन गई होगी पेट में हो सकता है हाँ तो दवा दे दे रही हूँ बहुत अच्छी दवा दे दूँ दे दूँगी आपको सही हो जाएगा कोई बात नहीं अगर फायदा नहीं होगा तो दो दिन में फिरअल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो पता चलेगा